محاورہ کسی نے کہا کہ داڑھی کے نیچے تنکا مطلب لوگ اپنی خامیا کو نہیں دیکھتے بس دوسرے پر لگے رہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے وہ کتنا برا ہے کیسا وہ رہتا ہے کیسے وہ کھاتا ہے کیسے وہ پیتا ہے یہ ساری چیزیں لوگ دوسروں پر دیکھ دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں اسی طرح لوگ دوسروں کو برا کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور کھسیانی بلّی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ بس اسی طرح جو بھی ہو کسی نے کا ہی کیا ہی خوب کہا تھا کہ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ کوا بلّی کوا جو ہے چلا ادھر ادھر خیر اس کے بعد کسی نے کہی کیا ہی اچھا اشعار پڑے کہ دور بھاگو نہ کہیں ہم سے غزلوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح اسی طرح جب آپ کسی کو دیکھیں تو ان سے اچھے اچھا برتاؤ کریں اور اردو زبان ایک اچھی کتا اچھی اچھی زبان ہے اس پر توجہ دینا ہے لہٰذا ہمیں دوسروں کو دوسروں پر اعتماد کریں لیکن اپنے اعتبار سے کریں اور دوسروں کو برا نہ کہیں تو بہتر ہوگا لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے دوسروں کو برا نہ کہیں